جی سر آپ شو روم سے بول رہے ہیں کیا موبائل کلوک اچھا سر مجھے موبائل بھی لینا تھا مجھے ریڈمی میں چاہیے ریڈمی ہو دس دس ہزار کے آس پاس اچھا سر کیش میں کیش میں لیں گے سر اچھا ڈسکاؤنٹ کر کے دیں گے سر تو کتنے بجے آپ کی شاپ کُھلتی ہے سر اچھا سر تو صُبح میں آپ کتنے بجے آجائیں گے اپنے جی جی سر سر سر ضرور آئیں گے بالکل آئیں گے اور اور سر یہ بتائیے کیا کوئی آفر اوفر ابھی نہیں چل رہا ہے کوئی پہلے جو چل رہا تھا ابھی اچھا آنے کے بعد ہی بتائیں گے سر اچھا ویسے آپ رکھتے ہیں کتنے کتنے دام تک کا جی سر ٹھیک ہے ہم کل آتے ہیں سر آپ کے شاپ پہ اوکے